आमचे संस्कृतायेन लग्न म्हणल्यार फश्टां एक उतार करपाक पडटा लग्न चेडवाचें उतर करून मागीर साकर पुड्याचें दुसरे तेजे पयली एक प्रसाद घेता देवा कडेन मागीर साकर पुडो तिसरें म्हणल्यार तेल मागीर लग्नाचें आनी मागीर आपोणें आतां पाणी करून बारशी पुनया आपोवणे करून आमची लग्नाचे हें जाता दुसरें प्रतांक म्हणल्यार आमचें तेला दिसा आमची एक वाटी तिका एकदो पालो वाटून तो आमी सगळो पाना विडो सगळें घालून ते तेका एक केवणीची बडी मारून सुपारी तेका पयशे घालून एक बाल बांदता भाल त्या भालीचेर मागीर तेल घालप ते तेल घातलें म्हणटरी मागीर लग्न लग्नाच्या पयलीं आरवणो जाय पडटा मागीर केळी घड तेका वात पेटोवन भितर दवरप आनी रसय शिजयता देवाली आनी दुसरें मागीर लग्नाची माळ घालपाची अश तरेन आमी लग्नां मनयता